स्थानीय टूर गाइड हा सर्विस प्रदान करण वारा असांजे खेत्रु पर्यटक खेत्र में घणेई आहिनि पर अॼुकल्ह जे इंटरनेट जे ज़माने में गाइडनि जी कम ई आवश्यकता पवंदी आहे छो त अॼुकल्ह वेबसाइटनि ते तव्हां सर्च करे था सघो हर स्थल जी ॿाहिरी जानकारी कबी आहे माना विशेषता स्पष्ट समुझी था सघूं वरी बि गाइडनि जी उपलब्धि बि अगरि कंहिं खे जरूरत पवे थी त उहे बि उपलब्ध आहिनि ऐं गाइड जेके आहिनि उहा कई भाषाउनि में बि निपुण आहिनि चाहे उहा इंग्लिश हुजे हिंदी हुजे सिंधी गुजराती हुन खां पोइ उड़ीया आहे तेलगू आहे पंजाबी बंगाली तमिल त कईअनि ॿोलियुनि में हू निपुण आहिनि हिते विदेशी भाषाउनि में बि उन्हनि खे कुझु ॿ टे भाषाऊं बि अचनि जीअं चीनी थी वेई जेपनीज़ थी वेई त उहा ॿोलियूं बि अचनि थियूं त पर्यटकनि खे विशेष जानकारी बि ॾेई था सघनि ऐं हर उहा जानकारी ॾेई था सघनि जेके पर्यटक खे ज़रूरी लॻे थी ऐं विस्तार सां समुझी सघनि था